आमगेले खूब गोरवां आशिल्ली खूब अठावीस जाणां गोरवां आशिल्ली दोग तीन म्हशी आशिल्ल्यो तांचे वेळचे वेळ दोतोरां हाडून हांव काळजी घेतालें म्हणजे मातशी ती अशी बरी ना जाली हे तोंडातल्यान अशी लाळ घडोवपाक लागली पांय अशी लागताले तेन्ना हांव डॉक्टराक फोन करतालें आनी हाडटाली आनी डॉक्टर ताका मागीर कितें कशें दवरपाचें तुजें वखद करतालो दितालो ती वेळचो वेळी तांकां वखद घालतालें आनी सारकें करतालें आनी तें कशें दवरपाचें कितें कर तें डॉक्टर म्हाका सांगता कितें जाता न्हाणोवपाची तांकां खावड घालपाची कशी वेळार खावड घालपाची पालो घालपाचो ते सगळे घालताले सांगताले डॉक्टर कशे सांगता तशें हांव म्हयन्यांतल्यान एकदां दोनदां तरी हांव डॉक्टर हाडून तेंका म्हणजे बरी ना जाल्यार चॅक करताले आनी फोन केल्ले बरोबर डॉक्टर येतालो आनी आनी तांकां न्हू म्हणजे अशें पेण कुणो ते हाडून घालतालेच आनी अशे दुदाचे काय आसता तांकां पेण घालपाचे तो बुसो म्हणजे गंवाचो कुणो ते हाडून घालपाचो ते डॉक्टर म्हाका सांगताले म्हणजे कशें कशें घाल तांचे आनी तांकां म्हयने म्हयने म्हणजे अशें इंजेक्शन करप गोरवांक तेय बी करताले डॉक्टराक हाडून आनी पयशे बी खूब खर्च जाताले डॉक्टर पयशे घेतालो आनी डॉक्टर सांगता तशें तशें आमी हें करतालीं आनी दूद बी खूब काडटालीं आनी दूदय बी विकतालीं आनी पयशे डॉक्टरा हाडले म्हणटगीर डॉक्टर सांगता तशें म्हणजे अशें पांचशे जाल्यार पांचशे म्हणजे अशे सांगता तशे पयशे दिवचे पडटाले म्हणजे चड बरें ना जाल्यार गोरवां जाल्यार चड पयशे अशे पडटाले आनी डॉक्टर सांगता सांगता वखदांच चड हे जाताली वखदां सांगता तीं वखदां बी हाडची पडटाली आनी तांकां हेतू वयर रानां वचोन पालो हाडप म्हणजे करड विरट तसलें काडप आनी घालप अशें करून खूब अशी कुयदाद घेतालीं